फोटो घिचबैले हमे आर बहुत सारा पैन्ट चेन्ज कएली शर्ट चेन्ज कएली आओर जुत्ता चेन्ज कएली पोज मारली शरीरमे एकदम बड़ा स्टाइलमे ठड़ा रखली बुझलिए आओर दोस्त आर हइ ओहोसभ शर्ट लेलक पोज मारलक फोटो अच्छा आबै हइ ओहि ओहिले बुझलिए आओर बहुत सारा दोस्त आएल फोटोशूटपर गेली तब कि भेल कि शर्ट चेन्ज केलिए ओकर टैटू तऽ नहि छै ओकर बाद पेन्है छै चप्पल पेन्है छिए जुत्ता पेन्है छिए मतलब जइसन पोजर ओइसन कपड़ा पेन्हली फोटो बहुत अच्छा बनेलिए आओर बहुत सारा हइ आओर गाछपर चढ़ली तऽ वहाँपर फोटो बहुत अच्छा आएल देबालपर चढ़ली आओर बैठेवला अगर कोइ बेबस्था हइ कुरसीपर बैठि गेली कुरसीपर बैठिके बहुत अच्छा फोटो आएल गाछके सामने जाके घिचबै छिए कोनो पुल छै ओहिपर जाके घिचबै छिए आओर निच्चामे मिट्टी हइ मिट्टीपर जाके घिचबै छिए गाछबिरिछमे देखलिए अच्छा पिछे बैकग्राउण्ड वहाँपर जाके घिचबै छिए शर्ट जीन्स पेन्हली चश्मा पेन्हली सिकड़ी होइ हइ पेन्हली तहन ओ आर पेन्हली कभी काल जीन्स फट्टलवला पेन्हली जे अच्छा फोटो आबै पिछे देखली पूरा महल माहौल वहाँपर जाके घिचैली जे बैकग्राउण्ड अच्छा क्लीन हैत आओर टीशर्ट चेन्ज कएली हाफो टीशर्टमे घिचली फोटो गञ्जीमे घिचैली आओर बॉडी बॉडीके अइसे कऽके घिचैली ठड़ा एगदम पूरा सीधा रहैके पड़ै छै आओर बहुत सारा हइ एगो आलोक छथिन ओ मोटा छथिन तऽ ओकरा अथी नहि होइ छै हमरवला शर्ट तऽ दोस्त ओहो तीन चारिगो शर्ट लऽके गेल चेन्ज कऽ कऽके खूब घिचाएल फोटो हमहूँ गेली दुइ चारिगो फोटो लेके हमर तऽ शरीर यऽ दुबला पतला तऽ दोसलग आएल तऽ सब चेन्ज कऽके लाल पेन्हली कोइ पिअर कोइ हरा कोइ बुल्लू सब चेन्ज कऽ कऽ फोटो घिचली ताहिके बाद पोस्ट कएली इन्स्टाग्रामपर बुझलिए फोटो तऽ बहुत जादा घिचै छिए हम बहुत जादा व्हाइट शर्ट पेन्हके गेली आओर ब्लैक पैन्ट रहल व्हाइट जुत्ता रहल बहुत अच्छा फोटो आबै हइ बुझलिए आओर हाफो पैन्ट पेन्हके हमे फोटो क्लिक करै छिए बुझलिए हाफ पैन्ट हाफ टीशर्ट बहुत अच्छा फोटो आबै हइ जुत्ता लेकिन पेन्हली हर फोटोमे जुत्ता पेन्हके फोटो घिचैली बहुत अच्छा फोटो आएल लुकमे एगदम आओर डेनिम होइ या ठण्डीमे बुझिते छिए डेनिम रखली डेनिमके बट्टम खोलि लेली अन्दरमे व्हाइट शर्ट पेन्ह लेली तब फोटो घिचली क्लीन एगदम आबै छै जीन्स बुल्लूवला लऽ लेली ब्लैकवला लऽ लेली तब फोटो चेन्ज कऽ कऽके चेन्ज कऽ कऽके बहुत घिचैली बहुत एगो आहा पैन्ट एगो सिएली व्हाइटवला आओर दुइ तीन दिन पहिले गेल रही फोटोशूटपर बहुत अच्छा अच्छा फोटो घिचैली बहुत अच्छा अच्छा ओहिमे शर्ट सड़ल लकड़ी होइ हइ ने तऽ बैठिके घिचैली फोटो पिछाँसे आओर टीशर्ट लऽके आएल रही दुइ तीनगो